आं नायनो मोजां मोननाय बा गेलेनो मोजां मोननाय खेलायानो जाबाय फुटबल आं फुटबलखौ आइ एस एल सोलिबा टि भि एबा मबाइलाव नायो आरो गामि गाला खाथिनि ओनसोलफोराव सोलिबा लोगोफोरजों थांनानै नायो बिदिनो आं जेरै फुटबलखौ जोबोर मोजां मोनो बिदिनो जों फुटबल बहाबा जुदि खेला जायोब्ला लोगोफोरजों थांनानै गोजानाव थांनानैब्लाबो लोगोफोरजों ज' ज' नायहैयो आरो मोजां मोनो बिदि मोजां मोनो आरो टि भि फ्राव खेला होयोब्ला जों मबाइलाव नायो मबाइलाव नायो बिदिनो वर्ल्डकापफोर सोलिब्लाबो जों मबाइलाव नायो मबाइलाव नायो बिदिनो जोंनि आरो जोंनि ओनसोलाव सोलिनाय खेलाफोरखौबो जों लोगोफोरजों ज' ज'यै थांनानै नायहैयो थांनानै खायसे खेलाफोरखौ रां गारनानैब्लाबो रां गारनानैब्लाबो नायहैयो फुटबल खेलाखौनो आं साबसिन नायनो मोजां मोनो आरो फुटबल खेला होनब्ला जों खायसे खामानि दोनथ'नानैब्लाबो होसोलाङो आंनि खेला गेलेनायनि मेन मेत्सफोरानो साबसिनानो जाबाय फुटबल बेनि अनगायै आरो नैथि खेला होनबा भलिबलखौबो ओनसोलारि जायगायाव सोलिब्ला बेखौबो जों गोजान गोजान जायगायाव थांनानै नायहैयो जायगायाव जोङो फुटबल बा भलिबलखौ गोबां गारि मथर खरस खालामनानैबो नायहैयो बिदिनो खेलाखौ जोबोर मोजां मोनो आरो जों मोजां मोनो